साढ़े इत्थै जेह्ड़े स्कूल हैन मतलब प्राइवेट स्कूल न जेह्ड़े हैन उत्थै ते साढ़े ग्रां जेह्ड़े हैन प्राइवेट स्कूल इक दो निक्के निक्के खोले दे ओह् ते शैल न ओह् ते शैल न मतलब पीने गी बी सारा पानी शानी बाथरूम बी हैन कताबां कतुबां बी हैन बैंच बी हैन बैठने गी हां बा जेह्ड़े गोरमैंट स्कूल न जित्थै जैदा बच्चे जंदे कि की ग्रां दे स्कूल ग्रां दे बच्चे कोल इन्ना पैसा नेईं होंदा कि ओह् जाई सकन कुतै बाह्र प्राइवेट स्कूल जां फिर इन्ने एड्डे बड्डे बड्डे स्कूलें जित्थै फीसां जैदा होंदियां ते गोरमैंट बड़ा किश करा दी स्कूलें आस्तै की कि स्कूल च पढ़ाई शैल होऐ जां भी पीने गी पानी होऐ जां भी बाथरूम शैल होन बैंच होन स्कूलां स्कूलें गोरमैंट करा दी ऐ अपने स्हाबे कन्नै जिन्ना होई सकदा हां बा जेह्ड़ियां टीचरां न ओह् छड़ी तनखाह् खाने गी बैठी दियां ते पढ़ांदियां हैन्नी न में बड़े बच्चे दिक्खे दे गोरमैंट स्कूले आह्ले जेह्ड़े उं'दे उं'दे उ'नें गी कम्म नि करांदे पूरा जां बच्चे उप्पर ध्यान निं दिंदे कि बच्चा पढ़ा दा ऐ जां नेईं पढ़ा दा ऐ ओह्दे पेपर इ'यां गै मतलब इन्ना इन्ना ध्यान जिन्ना प्राइवेट स्कूल आह्ले देआ दे बच्चें पर एह् गल्ल ऐ कि ओह् पैसे जैदा लै दे तां गै ओ पढ़ा दे हां बा दिक्खा जा ते गोरमैंट स्कूलें आह्ले जेह्ड़े टीचर न ओह् बी इन्नी इन्नी तनखाह् लै दे ते ओ शड़ी मस्ती मारने गी आए दे घरा दा ते इ'यै ते नेईं नेईं गै पढ़ांदे न ओह् अगर पढ़ान बी ते केह् पता अद्दा अद्दी कताब पढ़ाई ओड़न अद्दा अद्दा चैप्टर पढ़ाई ओड़न जां फ्ही कोस्चन करान गै नेईं केह् पता टैस्ट लैन जां नेईं लैन ओह् लोग होंदे कि घरा दा आये ते बस टैम पास करना ते टैम पास करियै छुट्टी होऐ ते घर जाना उठी बाकि सारी गोरमैंट जिन्ना करा दी ओह् ते करा दी हां बा बाकि ते टीचर उप्पर बी है निं कि इन्नी इन्नी तनखाह् लै दे इन्नी इन्नी तनखा लै दे ते किश करन किश बनान नेईं ओह् बच्चें उप्पर ध्यान नि दिंदे न ते एह् इस करियै शैल होई सकदा स्कूल जेह्ड़ा है पूरा ओह इ'यां गै शैल होई सकदा कि ओह् उत्थै जेह्ड़े टीचर न ओह् शैल करियै पढ़ान बच्चा अगर बैंचें बैंचें बैंच उप्पर नेईं बोऐ थल्लै बी बो बेही गेआ मैट पाइयै हां बा अगर जेह्ड़ा टीचर ऐ उत्थै पढ़ाने आह्ला ओह् शैल करियै पढ़ा ओह् टीचर ओह् इक इक बच्चे उप्पर ध्यान देऐ टैस्ट लै बच्चें दे बच्चें उप्पर ध्यान देऐ उं'दे कशा इंग्लिश हिंदी पूरी रीड कराऽ उं'दे कशा पुच्छै उ'नें गी सारा किश कराऽ जेह्ड़ा जरूरी ऐ ते ओह् तां गल्ल बनदी में मन्ननी कि सारी चीजां जेह्ड़ी खाने आह्ली चीजां पीने आह्ला पानी बाथरूम एह् सारा किश बड़ा जरूरी ऐ स्कूल इक स्कूल च